ब्लाउज एक ऐसी चीज है जिसे हमें सिलने में बहुत तकलीफ होती है और परेशानियाँ होती हैं क्योंकि उसमें बहुत समय लगता है क्या कहते हैं उसे काटने में परेशानी होती है बहुत लोग बोलते हैं कस्टमर बोलते हैं कि इसमें अच्छा खासा डिज़ाइन बनाना और इस तरह बनाना कि देखने वाला भी बोले कि आप कहाँ सिलाए इतना अच्छा है अ इसलिए उसमें जितनी सारी अ अच्छाइयाँ बनाओ उसमें इतना ही टाइम लगता है ब्लाउज बहुत ही क्या कहते हैं टाइम खाता है और क्या कहते हैं उसमें अ बहुत सारी चीजें भी लगानी पड़ती हैं और टाइम भी लगता है उसे ब्ला काटने में मुश्किलें होती हैं क्योंकि वो छोटा छोटा तरह से काट छोटे छोटे तरीकों से काटा जाता है उसको पकड़ कर अच्छे से चॉक लग सटीक करके उसे सिलना पड़ता है सिलने में प्रॉब्लम होती है और उसे बद्धी बनाना पड़ता है उसे बद्धी बनाने के बाद उसे पलटते हैं उस पर लगाते हैं इसके अ इसी तरह से बहुत सारी मुश्किलें आती हैं उसको तैयार करने में और ब्लाउज में ज्यादा समय भी लगता है करीब एक से डेढ़ घंटे समय लग जाता है और क्या कहते हैं इसी तरह से ब्लाउज को तैयार किया जाता है और क्या कहते हैं कि और उस तैयार करने के बाद वो अच्छा खासा भी दिखता है लेकिन उसमें सा बहुत ब्लाउज अच्छा खासा दिखने दिखता भी है और उसमें ढेर सारी परेशानियाँ भी होती हैं और टाइम भी ज़्यादा लगता है और सबसे ज्यादा टाइम ब्लाउज में जो बनाने में ही लगता है और उस और क्या कहते हैं वो बहुत सारी उसमें कबाहटें भी आती हैं